ہمارے ہندوستان میں بہت سارے اہم مقامات ہے جیسے تاج محل جوکہ ساتویں عجوبوں میں سے آتا ہے تاج محل کو دنیا میں ایک محبت کی نشانی سمجھی جاتی ہے اور دلّی کا قطب مینار اور انڈیا گیٹ ہے اور حیدرآباد مشہور مقامات رامو جی فلم سٹی اور چاولم موہ اور پیلیس اور چار مینار قلعہ گول کنڈا دنیا کے کونے کونے سے ایسے دے دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں تاریخ کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں